हॅलो हांव मीना नायक उलयता हांवे तुमचे लागीं कॅब बूक केल्ली सद्द्यांक तुमी खंय आसात फोंडा आसात जाल्यार म्हाका तुमी फोंडा बस स्टेण्डार व्हरपाक येयात म्हाका मडगांव कामत हॉटला कडेन वचपाचे आसा कितलें म्हळ्यार तुमी म्हाका व्हरपाक येवपाक शकतात ओके साडेचार म्हणल्यार म्हाका व्हरपाक येयात